आमच्या वाठारांत जास्तिंत जास्त जीं उत्पन्ना येवपाचें पिक जें आसा तें मिर्ची मिर्ची ही आमच्या काणकोण म्हालांत लाव आसल्या कारणान काणकोणान जास्तींत जास्त मिर्ची ही उत्पादन केल्ली वता त्यात बरबर वेगवेगळें भाजीचें उत्पादन केल्लें वता पूण जास्तींत जास्त मिर्ची ही हिरवी मिर्ची जिणें करून तेची पयदास जास्तींत जास्त जाता आनी तीं हायब्रिड आसल्या कारणान तेजें उत्पन्न जास्तींत जास्त लोक आमचे ह्या वाठारांत घेतात तीं तीं आनीक तीं बाजारान जास्त उन्तिक वता आनी तेच्या वयल्यान त्या शेतकऱ्याक जास्त फायदो मेळटा म्हणोन जास्तींत जास्त आमचे ह्या वाठारांक मिर्चीचें उत्पन्न जास्त घेतलें वता आनी तेका रेट त्या पध्दतीन मेळटा त्याच पध्दतीन काकडी हें एक उत्पादन अशें आसा की हायब्रिड काकडी जें आज एग्रीकल्चर ह्या एपांतल्यान जें मेळटा तेतूंतल्यान तीं काकडी बरोबर खरोखरच बरी येता कित्याक हांयेन स्वताक एक चार दोन तीन वर्सां ही पांढरी काकडी व्हायट काकडी हें बी रुजिल्लें घातलें हांयेन तेजे पासून पैदास भरपूर जाली की जास्त खर्चीक ना थोडेशें तें खत पाणी घातलें की जालें जाल्यार तेजें वाल एकदां व्हड जाली की तेका जास्तींत जास्त तरी फळां येता ती बाजारान तेका मागणी आसल्या कारणान तेजे पासून फायदो खूब जास्त मेळटा मिर्ची बरबरूच जें काकडी जी आसा ती काकडी जास्तींत जास्त तेजें उत्पन्न घेतलें जाल्यार ती बाजारांत तेजें खूब आसता आनी शेतकऱ्याक तेजो फायदो जाता आज भाताची शेती ही कमी जाल्ल्या कारणान आज लोक जास्तींत जास्त ही वेगळे वेगळे प्रकारचें भाजेचें उत्पन्न आमच्या काणकोण तालुक्यान तरी निदान कितें भाजी म्हणा वेगळे वेगळे प्रकारचीं म्हणा चिटकी मिटकी म्हणा किंवां भेंडे म्हणा ही प्रकारची ही भाजी आज आमच्या काणकोण ह्या म्हालांत जास्तींत जास्त शेतकरी घेवपाक लागला जेणें करून तांकां जेन्ना ह्यो खर्च जाता तो खर्चांतल्यान तेंका थोडें तरी बरें पर्संट तेंका जो फायदो जाता म्हणोन आमचे ह्या वाठारांत जास्तींत जास्त एक म्हणटा तें मिर्ची काकडी भेंडे चिटकी मिटकी अशें प्रकारचें हें उत्पन्न हें घेतलें वयता आनी ताजो भरपूर शेतकऱ्याक फायदो जाता आनी आजचें हें पळोवंक गेल्यार आज जर फुलांचें हें सुद्दां आयज आमच्या एग्रिकल्चरा हातूंतल्यान सप्लाय जाता तें फुलांचें हें सुद्दां जास्तित जास्त लोक उत्पन्न घेता आनी तेजोय बी फायदो जाता आनी जास्त म्हणटा तें हें मिर्चिचें उत्पन्न ह्या ह्या काणकोण भागांत केल्लें वयता